नमस्ते बोलें हाँ हाँ लग जाएगी हाँ बिल्कुल खाली हैं ठीक है आ जाएंगे खर्च बहुत ज़्यादा नहीं आएगा चलिए ठीक है अभी आ जाएंगे पता बताइए ठीक है आ जाइए ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा दस हजार के करीब आएगा जैसे एक फूट में एक कितने फूट का है वो फूट के हिसाब से लगेगा चलिए एक आदमी का दस हजार में लगाए हैं अगर उतनी ही दूरी रहेगी तो आपका भी लगा देंगे लेकिन एक आदमी का लगाए हैं ठीक है आप नाप कर ही उसका रेट लगेगा हाँ किलो के हिसाब से भी लगेगा और उसका जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से भी लग कई तरीका है नहीं हम तो बाहर से सीख के आए हैं हम पहले दिल्ली में थे नई दिल्ली वहीं सीखे उखे हैं

चलिए ठीक है हम बता देंगे आइएगा कल लेबर भी हमारा रहेगा सब नाप जोख ठीक है नमस्ते